महाराष्ट्र जी जेका सरकार आहे उहा सिहत जे प्रति काफ़ी जागरूक आहे हिकु जणे जे जागरूक थियण सां कुझु बि न थियण वारो आहे हिते जेकी आम जनता आहे उहे पंहिंजी सिहत जे प्रति होतिरा जागरुक कोन आहिनि असांजी गोर्वमेंट जेका सरकार आहे असांजी सरकार जेका आहे उहा हेल्थ जे लाइ सिहत जे लाइ काफ़ी जागरुक आहे माण्हुनि खे अगरि असीं यूट्यूब में ॾिसंदासीं गूगल में ॾिसंदासीं त घणी ॻाल्हियूं ईंदियूं आहिनि की असांखे ई प्रोटीन खाइणु खपे हीउ करणु खपे सभु ॻाल्हियूं त आहिनि पर इंसान जेको आहे उहो पंहिंजे ई सिहत जे प्रति जागरुक कोन आहे त असांखे पंहिंजे सिहत जे प्रति ख़ुदि खे जागरूक रहणो पवंदो अगरि असीं डॉक्टर खां दवा वठी ईंदासीं त हूअ दवा असांखे खाइणी आहे असांजे बदिरां डॉक्टर न खाईंदो त गवर्नमेंट केतिरा ही सेक्टर ठाहे छॾे गवर्नमेंट केतिरा ई सिहत जा खोले छॾे पर तंहिंखां पोइ बि जेको पहिरों कदम खणणो आहे हूअ त आम जनता खे ई खणणो आहे त मुंहिंजे चवण जे अनुसार हेल्थकेअर सिस्टम त ठीक ई आहे भले हूअ केतिरी बि फंडिंग करे पर असी मां जेका आहियां पहिरों जेको पहिरियों क़दम ख़े सिहत जे प्रति उहो मूंखे पाण खे खणणो आहे